ہیلو سر سر میری بات ساحل سر سے ہو رہی ہے سر میں نے آپ کے وہاں سے اوون مشین لی تھی تقریباً آج سے چھ مہینے پہلے تو سر مسئلہ یہ ہے کہ اوون مشین ہم نے لی تھی آپ کے وہاں سے وہی تقریباً دس ہزار کی لی تھی تو وہ سر اس اوون مشین میں بہت ساری پرابلم آ رہی ہے حالانکہ اس کی گارنٹی ایک سال کی تھی ابھی ایک سال بھی نہیں ہوئے چھ ہی مہینے ہوئے ہیں تو اس اوون مشین میں بہت طرح کی خرابیاں آ گئی ہیں اوون مشین میں اگر کھانا گرم کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو اوون مشین کھانا نہیں گرم کرتی ہے اور اس میں طرح طرح کی آواز آتی ہے مطلب بہت تیز آواز کرتا ہے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے اوون مشین پھوٹ جائے گی یا کچھ اور کرنٹ اور کرن جیسے بھی اس میں آتا ہے کبھی کبھار ارتھن ٹائپ کا آتا ہے کبھی کبھار اور اس میں مین مسئلہ یہ ہے اوون مشین کا کہ کھانا گرم نہیں صحیح سے کرتی ہے مطلب بہت ٹائم تک رکھی رہتی ہے بہت ٹائم تک اس میں کھانا رکھے رہو تب بھی خاص کوئی گرم نہیں کرتی ہے بہت بہت زیادہ ہیٹ بھی کرتی ہے بہت زیادہ کھانا گرم بھی نہیں کرتی اس لیے کھانا بے کار ہوجاتا ہے مطلب کچھ بھی کوئی بھی ڈش بنانا چاہو تو اس کو اچھی طریقے سے وہ بناتی نہیں ہے گرم نہیں کرتی ہے تو سر اس کا کوئی اپائے بتائیے نہیں تو گارنٹی ہے اس کو بدل چینج کر کے دوسری دیجیے سر یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے